हा हिक दफ़ो मां हिक छटीह जो फ़ोल्डिंग वारी छटीह जो स्टिल लाइफ़ ठाहियो हो पहिरियां ई त कुझु सम्झ में न पिए आयो पर बार बार ॾिसण खां पोइ मूंखे उन छटीह जे स्टिल लाईफ़ में हिक घोड़े जो मुंहं ॾिसण पिए आयो घोड़ो जेको शक्तीअ ऐं हिम्मत जो प्रतीक आहे त इन्हीअ तरह सां उन छटीह में ठाहिण सां मूंखे हिकिड़े शक्तिशाली बलवान घोड़े जी अख नज़र आयी जेका मां अंजाने में ई उन चित्र में अभिव्यक्त कयी हुई